मेरी मनपसंद लेखक जे के रोलेन्स हैं जिन्हें हैरी पोटर सीरीज़ लिखा है हैरी पोटर सीरीज़ आठ पार्ट है जिनमें उन्होंने हैरी पोटर के जीवन प्रारम्भिक जीवन से उसके जादुई स्कूल उसके मित्र उसके जादुई मित्रों और इन सभी के बारे में बताया है उनके किताब में हैरी पोटर सीरीज़ सबसे इम्पौर्टेन्ट बुक है उसके अलावा उन्होंने हैरी पोटर की ही आठ सीरीज़ लिखी हें हैरी पोटर वन हैरी पोटर द ठंडर हैरी पोटर द ह्वट डू यू वांट ऐसे कर के उन्होंने आठ सीरीज़ इसकी लिखी है जो कि मेरी मनपसंद हें हैरी पोटर की किताबें पढ़ना मुझे बहुत पसंद है इसके साथ साथ उनकी जे के रोलिंग्स की अन्य किताबों भी हैरी पोटर के एवम जादुई स्कूलों पर ही आधारित होती हैं उनके कई किताबें जादुई स्कूलों के बारे में है उनकी किताबों में उल्लेखनीय जादुई स्कूल हमारे काल्पनिक स्कूल होते हैं जिनमें जादुई किताबें जो उड़ने वाले झाड़ू जैसे अनेक प्रकार के जादुई क्रिया कलाप किए ज़ाते हैं